मैं आ बताइए आप ये गाड़ी कैसे चला रहे हो हैं कितने पैसे हो गए आपके दो सौ नौ किस बात के हो गए आपने ना तो ना तो सीट बेल्ट थी मुझे ना आपने खुदने सीट सेफ्टी का ध्यान रखा आपकी ये टायर में भी हवा कम थी और आप इतनी जोर से ईस्पीड में चला रहे थे गाड़ी अरे आपका डेली का काम हे में तो आपके पास पैसेंजर बनके आया हूँ न मुझे कुछ हो जाता तो आप जिम्मेदार मेरी फेमली को कौन संभालता ये क्या बात हो अगर हो जाता तो क्या करते आप आपके साथ अब में भी मर जाता हाँ तो दो सौ नौ तुम किस बात के दूँ में आपने ना तो मुझे ऐसी सर्विस दी ना ना म्यूजिक सिस्टम दिया आपने किस बात नौ सौ दो सौ नौ रुपए दूँ तो आपको सही करानी चाहिए न फिर ये ऐसी का कोस्ट काटो उसमें में लिख रही थी ऐसी वाली गाड़ी हे गर्मी इतनी पड़ रही है हमने इसलिए ऐसी की करी थी आपकी गाड़ी में ये बगल में सामान है हमारे गेट पे ही सामान रख रखा है आपने तो आप ये डूटी करने तो आप तो आप ओनलाइन ही क्यों आए थे बुकिंग पे डूटी डूटी बाद में कर लेते पहले अपना घर का काम कर लेते आप इतना घुमाके लाए हो अपने घर के काम के वजह से मुझे में तो लेट हो गया अपने के लिए तो आप अपना काम क्यों कर रहे हो मुझे पैसेंजर को बैठा के आप अपना घर का काम कर रहे हो आटा लेके आए हो अपने गाड़ी में बताओ दो सौ रुपए नहीं है आप सही लगा लो में दो सौ रुपए दो सौ नौ रुपए नहीं दे पाऊँगा किसी भी कन्डिशन में तो आपकी सर्विस भी तो सही नहीं है आपकी आप इतनी ईस्पीड में चलाके लाए हो गाड़ी अरे में बैठने वाले बात क्या है आप पैसों की बात नहीं है मगर आपकी सर्विस तो ऐसी ही रही है न अन अनकम्फ्टेबल हुआ है पूरा और पैसे इतने मांग रहे हो आप अरे ऐसे नहीं होता तो गाड़ी में तो उसमें तो था कि ऐसी सर्विस म्यूसिक सीस्टम है बड़ी गाड़ी है ऐसे नहीं होता आप तो जॉब वॉब ढूंढ लो फिर और कहीं कर लो ये घर के काम करने है तो बताओ कैसे दूँ आपको पेमेंट अनलाइन लोगे कैश लोगे हाँ ठीक है आप आप मैं ओनलाइन करता हूँ रुको आपको चालू रखो ये ओनलाइन नहीं हो रहा आप आप इधर अजाइए में अब आया गया हूँ थोड़ा आगे आजाइए में दूसरी शॉप से करवाता हूँ ओनलाइन उनको ओनलाइन करके आपको भेज देता हूँ ये इधर ही आजाइए सामने ही तो खड़ा हूँ आपके दिख नहीं रहा आपको

अरे जो इतना बड़ा आदमी नहीं दिख रहा आपको इधर आजाइए इधर आके पैसे ले लीजिए आप अपने तो आजाइए आप इधर आजाइए हाँ हाँ में ही हूँ इधर आजाओ ब्लैक शर्ट में आपकी दो सौ नौ दो सौ नौ है दो सौ रख लो पूरे नौ नौ नौ रूपए खुले नहीं है पूरा दस का ही है या फिर आप पे एक रुपए न नी है खुला आप एक रुपए दो लाओ आप एक रुपए दो लो आप एक दो दो सौ दस रूपए मैं पूरी आपके इस्टार इस्टार रेटिंग जीरो कर रहा हूँ फीडबैक भी जीरो कर रह हूँ ठीक है धन्यवाद